एक दीस हावें एक घडयाळ ऑर्डर केलें तेंय बी फ्लिपकार्ट ह्या ऍपाचेर तें खूब सवाय आशिल्लें ताका लागून हांवें आनीक दिसपाक बरें आशिल्लें ताका लागून हांवें तें ऑर्डर करपाचें चिंतलें आनी दुसऱ्याच दीस हांवें तें ऑर्डर केलें ऑर्डर करतगीर तीन दिसांनी तें म्हाज्या लागींच्या फ्लिपकार्ट शॉपाचेर आयलें तेन्ना हावें तें थंय साकून घेतलें आनीक तें घडयाळ घालून हांव कामाक वचपाक लागलों एक म्हयनो जालो की तेंच घडयाळ बंद पडलें म्हाज्या मनांत इतलें वायट दिसलें की इतलें बरें दिसपाचें घडयाळ